जेल्लै इस गल्ला दा पुच्छे दा की लोग आक्खदे कि मां ना अपनी फैमिली ओह् बंदे दा कम्म होंदा जेह्ड़ा ओह् होंदा बाहर कम्म करना अगर कोई बंदा कम्म करना ब्याह् करने दे ब्याह् करने बाद लाड़ी दा कम्म होंदा घर संभालना बंदे दा कम्म होंदा की बाहर कम्म करियै पैसे जोड़ने ते पैसे जोड़ियै लाड़ी गी देने ते जेल्लै पैसे लाड़ी गी देने ते लाड़ी घरा दा सर्किल चलांदी उन्ने रुट्टी बनानी ते बच्चें ई त्यार करियै स्कूल भेजना ते जेह्ड़ा बंदा होंदा उन्नै न्हाइयै पूजा करनी भी मंदर गे भी अपने कम्मै ई जाना कोई बंदा दुकानदारी करा दा कोई बंदा नौकरी करा दा ते जेह्ड़ा नौकरी आह्ला उन्ने ऑफिस जाना

न्हाते ते पूजा कीती ते पूजा करियै अपने बच्चें ई त्यार करना सबेरै रुट्टी बनानी दपैह्रीं बनानी फिर डिनर बनाना ते रातीं दे भांडे मांजने ते फिर सोना जनानी ते बंदे दे एह् कम्म काज़ होंदे न ते बंदे दा कम्म होंदा कि अगर बाहर कम्म होऐ